हांव खंयच्याच ट्रेकींग पंगडाक जोडिल्ले ना आमकां ट्रेकींगाक आवड वचपाक जांकां आवडटा अशे जे लोक आसात तेच आमी थारावन ट्रेकींगाक वता हालीं तेपाक हांव ट्रेकींगाक चड गेल्ले गेलेंय ना पूण ट्रेकींगाक गेले जाल्यार म्हाका सत्तरींतल्यान दोंगुरल्यांचेर सत्तरींतल्या दोंगरांचेर वचन दिसता कित्याक अजून थंय दाट रान आसा तरेतरेची झाडा हांव थंय पळोवपाक मेळटा बाकीच्या थोड्या जाग्यानी जर थोड्या जाग्याचेर आनी सत्तरींतली तुरा तुळा केली जाल्यार सत्तरींत झाडा चड आसा दाट रान आसा सो ताका लागून सत्तरींतल्यान दोंगरांचेर दोंगूरल्यांचेर वचपाक बरें आवडटलें आनी ट्रेकींगाक रानांतल्यान बारीक दोंगुल्यांतल्यान भुरग्यांक मात जी धाकटी आसा तांकां व्हरपाकूच जाय कित्याक आतां जें योग जाला जंय भुरगे फक्त मोबायल पळयतात हें आनी मोबायला वयल्यानच चित्रां पळोवन तांच्या तकलेंत वतात त्या वाट्याची तांकां खरें जाग्यार व्हरून तीं झाडां पेडां थंय कितें दिसता तें कोळी एक मेळटा रानांत व्हडलो कोळी आनी तो व्हडलें जाळें करता मागीर आनी एका तरेचे जाळें करता जंय अशें भुंयार कशें आसा तसलें जाळें तरेतरेची वखदांची झाडां जी झाडां आतां आनी ना म्हणजे ना जायत चल्ल्यां अशीं झाडां जी शारांनी रावता त्या भुरग्यांक किंवा गावांनी अशी रावता त्या हांकां ती दिसना झाडां अशी झाडां पळोवंक मेळटा मागीर वताना कशें चडप समज चडटी आसली जाल्यार हो पांय खंय घालप खंयचो गुणो घट आसा ताजेर घालप मागीर फोर्साक म्हुणून बडी कशी हातांत घेवप किंवां दुसऱ्याक चडपाक जायना जाल्यार ताका वयर चडोवंक कशी मदत करप अशें सगळें शिकूंक मेळटा आनी झाडां जी आमी झाडांची फुलां पळयतात वा झाडांची फळां पळयतात ती खंयच्यान येतात ती आमकां खबरूच ना बाजारांनूच पळयतात आमी सो बाबा हें ह्या फळाचे झाड अशेंय त्या भुरग्यांक सागूंक मेळटा आनी पयल्याच खेपो पळयता वा दुसऱ्याच खेपो पळयता जाल्यार ल्हान भुरग्यांक तें आयकूपाक आनी पळोवपाक खूब मजा येता सो तांकां समजोवपाचे दृश्टीन आनी तांकां रानाची सैमाची मजा घेवपाक जाय जाल्यार भुरग्यांक ल्हान भुरग्यांतल्यान आवड निर्माण करूंक जाय ट्रेकींगाक वचपाची आनी ती करप आतांच्या युगांत खूब गरजेची सो ताका लागून भुरग्यांक समजूपाक भुरग्यांक सैमाचो आस्वाद घेवपाक भुरग्यांक ट्रेकींगाक व्हरप खूब गरजेचें अशें दिसता म्हाका